हमरा घरमे शादी विवाह हो होइ छै तब बहुत आदमी आबै हथिन तब हुनका बहुत पकमान बनाकऽ खुआबै खुआबैके पड़ै छै बहुत तीस पैँतिस आदमीके खाना बनाकऽ सभआदमी मिलिकऽ खुआबै छिए चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौड़ी आओर सभ बनाकऽ कुटुम्बसभके दै छिए शादी विवाह होइ छै तऽ हुनका बहुत सारा पकमान बना बनाकऽ खुआबैके पड़ै छै चऽ सभआदमी मिलिकऽ बनाकऽ हुनकासभके दै छिए बहुत सारा सभ पऽ पकमान बना बना हुनकासभके खुआबै छिए हमरा आओरके बहुत मोन लागै हइ बनाकऽ दैमे सभके खाना बनाकऽ दै छिए बहुत सारा बहुत सारा ए बहुत सारा खाना बनाकऽ हुनकासभके खुआबैके पड़ै छै हुनका आओरके पूड़ी सब्जी पोलाउ तरकास ओहिके बाद बुनिआ मिठाइ आओर सभ विवाहके अथीमे हुनका खुआबैके पड़ै छै बहुत हमलोक हमरा आओरके मोन लगै छै सभके खुआबैमे बनाकऽ बहुत सारा पकमान बना बना सभके खुआबैके पड़ै छै बहुत आदमी आबै हथिन बना बनाकऽ हुनका दैके पड़ै हइ बहुत मजा आबै हइ बना बनाके सभके खुआबैमे बहुत सारा आइटम बनाकऽ बनबैके पड़ै छै बना बनाकऽ स सभके खुआबैके पड़ै छै ओकरबाद शादी बिआहमे बहुत सारा तीस पैँतिस आदमीके बनाके हमरा आओरके खुआबैके पड़ै छै भऽ बनाकऽ खुआकऽ सभ कुटुम्बसभके आबै हथिन हुनका आओरके बनाकऽ खुआबैके पड़ै छै बहुत सारा आइटम बना बनाकऽ खुआबैके पड़ै छै